मूँग उपजैबे छियै खेतमे तेकरा बाद राहरि उपजैबे छियै मोसुरी उपजैबे छियै तेकरा बाद जे हइ धानके खेती करै छियै तेकरा बाद गन्नाके खेती करै छियै तेकरा बाद जे हइ गेंहूॅंके खेती करै छियै इहै ईसभ करै छियै तेकरा बाद जे हइ राहरिके खेती करै छियै तेकरा बाद जे हइ बैगन रोपै छियै तेकरा बाद कोबी रोपै छियै साग सब्जीमे तेकरा बाद भिण्डी रोपै छियै इहै सभ परवल रोपै छियै इहै सभ करै छियै

आओर ईसभ खेती हम सभ करै छियै तेकरा बाद जे है खाना